जेॾी महिल मां पखियुनि खे ॾिसंदी आहियां तंहिं महिल उन्हनि जा फ़ोटो कढण जी जाम दिलि थींदी आहे ऐं उहा अलॻि अलॻि कलरनि जा हूंदा आहिनि ऐं ॾाढा सुहिणा लॻंदा आहिनि झंगल में असां ख़ासि करे घुमण वेंदा आहियूं तंहिं महिल उन्हनि जा फ़ोटो कढंदा आहियूं या फ़ोटोग्राफ़ी बि कंदा आहियूं पर ॾाढा ॾाढा सुठा सुठा शोट्स वठंदा आहियूं पर उहे जल्दी जल्दी भॼंदा वेंदा आहिनि इनकरे ॾाढो ॾुखियो कमु आहे पखियुनि जा फ़ोटो वठणु